औ सार आं लाइथुन नार्जारी सार आं सारनाव आङो बर'नि बागुरुम्बा मोसानायनि बागै एसे नलेज लानो लुगैदोंमोन सार एसे मोनथिनो लुगैदोंमोन आं सारा बुंना होनो हागोन नामा दसेसो ओरैनो ओह बागुरुम्बाखौ माबायदि मोसायो आरो माब्ला मोसानाय जायो माबायदि सारा एसे आंनो बुंना होदोदे सार

सारा ससे रोजाबना होनो हागोन नामा सार ओरैनो ससेनो लाइनसेसो ओरैनो अह औ सार उम उम उम उम उम उम औ अट्रथा उम

उम उम उम होम गोबां दं आरो सार ना ओह दा सारा औ सार खम समनि गेजेरावनो सारा आंनो बागुरुम्बानि बागै बुंनानै होनायनि थाखाय सारनिसिम गोजोन्नाय थाबाय औ दे सार औ दे सार